जि मोसायो बैसागुआव सोरबाबा दख'ना गान्नानै मोसायो सोरबाबा माबायो गस्ला होवाफ्रानो दखना गान्ना मोसायो हेन्जाउफ्रा गामसा गान्नानै मोसायो जि बर' राज्योआव जि आसाम आव एरैबायदि समायना जाखायो बैसागु बोथोरा आसामनि बैसागु बोथोरा बेनि बैसागुनि सिगां सिगां हाजोबो गाखोहैयो जि रंजा बाजा बर'नि बैसागुआ हाजो मेला दा जाहैयो मेलायावबो थांगोरों मेलायानिफ्राय थांनानै हाजोथिं थांनानै फैनानै बैसागु रंजाफैयो बिदिनो बैसागु रंजानानै न' न' जौ बिदै मागियो सोग्रा सिख्ला ज' ज' जि समायखायो नै बैसागु जाखांनाय लोगो लोगो आमफ्राय माइ गायलांसै माइ गायखांनानै नै माबानसैलाय आमथिसुवा आवबो बिदिनो आमथिसुवानि जौ बिदै लोङो बोराय बुरिया गोदोनि आबै आबौवा बोराय बुरि जाबाय नालाय लोङो आमथिसुवानि बिदिनो गथ'फ्रा बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा थाइजौ खान्थाल आनारस जायो जों गामियाव बिराद मोजां आरो जोंनि बे आसाम माबायाव बेनि उनाव आमथिसुवा जोबनाय लोगो लोगोनो लोखि फुजायाबो जि मोजां समायना जानोसै लोखि फुजा मेला जानोसै लोखि फुजायाव आराम न' न' फुजा होनोसै लोखि फुजानि समायना नो मेलायाव थोंनोसै ज' ज' नो लोखि फुजा मोलायाव बयबो थाङो ज' ज' नो मेलायाव